हाँ मैं पाँच संख्याएँ जानता हूँ दो लाख अड़सठ हज़ार दो सौ इक्कीस दस लाख तेरह हज़ार एक सौ बाईस पाँच लाख आठ हज़ार तीन सौ तीस छः लाख सत्रह हज़ार दो सौ सात लाख बीस हज़ार पाँच सौ दस